चलिए हम लोग यातायात साधनों पर कुछ बात कर लें तो पहले मेरा कहना है जो सरकार सरकारी जो बस जो चलता है वो गाँव तक नहीं आ पाता है वो एस मेनी यानी कि शहर का जो होता है एसटॉपेज वो ही एसटॉपेज का दूरी वो तय कर पाता है देहात का एसटॉपिज वो नहीं ले पाता है हम लोग उस बस के अभाव में हम लोग साईकिल और जो लोग सक्षम हैं वो मोटरसाइकिल का उपयोग में लाते हैं और उसी से अपना सफर तय करते हैं यातायात अभी भी बिहार मेरा बिहार जो है समस्तीपुर जिला जो जिस में कि बहुत सारा रोड अभी भी इतना जर्जर है जहाँ तक कि यातायात के लिए गाड़ी नहीं पहुँच पाता है वहाँ भी लोग अभी भी बस तो मिलना मुश्किल यानी कि साइकिल और मोटरसाइकिल का हीं सहारा लेते हैं और उसी का सहारा लेते हैं और उसी से जाते हैं उसी से आते हैं और जैसे कि यातायात साधनों के बारे में जो मैं कहने क कहना चाह रहा हूँ जिससे कि हम लोग को ट्रेन पकड़ना हो तो लगभग पंद्रह से बीस किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है ऐसा नहीं है जो हम लोग का भी इच्छा है जो दो किलोमीटर पर अगर रेलवे स्टेशन हो तो हम लोग मजे में अपने यात्रा को तय कर पाएँ ऐसा सुविधा हम लोग को नहीं मिल रहा है ऐसा सुविधा होना चाहिए जैसे कि शहर में लोग हर दो किलोमीटर तीन किलोमीटर चार किलोमीटर पर यानी कि रेलवे स्टेसन है बस एस्टॉपेज है वैसा गाँव में नहीं है गाँव के लोगो को अभी भी यातायात के लिए साइकिल और मोटर साइकिल का ही अधिकतर उपयोग करना पड़ता है जो बहुत हद तक अच्छा भी है और बहुत हद तक खराब भी है जो यानी कि अगर सफर का दूरी तय कर लिए जो जीता वही सिकन्दर यानी कि अगर रस्ते में रास्ते में लटक गए लेकिन अगर काश रेलवे स्टेसन नजदीक होता हम लोग ट्रेन से जाते बस में बैठ के जाते तो ऐसा कुछ नहीं होता इसका इच्छा रखते हैं जो उस का असुविधा महसूस हम लोग को हो रहा है अगर ये सुविधा मिल जाता तो हम लोग भी उस का आनंद अच्छे से उठा पाते लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यही यातायात का दुर्भाग्य है हम लोग के लिए